असांजे शहरु चेंबूर में शिक्षा जे तौर ते कॉलेज ॾाढा घटि आहिनि ऐं स्कूल बि घटि आहिनि ऐं ॿार वधीक आहिनि रोज़गार जे अवसर में घटि आहिनि छो जो जिते नौकरियूं पंजाहु आहिनि उते ॿार पंजाहु हज़ार पहुची था वञनि जंहिं करे रोजगार ॾाढो घटिजी वियो आहे ऐं नौजवान खे मौका बि घटि था मिलनि हुन खां पोइ उन्हनि जो मार्ग दर्शन करण वारो कोई कोन्हे उन्हनि खे सही रस्ता ॾेखारण वारा बि घटि आहिनि ऐं उन्हनि जी मदद करे उन्हनि खे उत्साह ॾेखारण वारा बि घटि आहिनि तंहिं करे उन्हनि खे वधीक अवसर मिलणु खपनि